जीअं त मूंखे कंहिं जगह तव्हां मूंखे कुझु ॾियणो हुयो त मां माना तयारी सभु करे रखी हुई पर मूंखे पहुचाइण जंहिंमहिल एॾी दिक़तु थी हूअ मां ॿयानु नथी करे सघां मां पाण कुकिंग कंदी आहियां त किथा मूंखे ऑर्डर मिलो हुयो ऑर्डर ॾियण लाइ मां जीअं सुबुह जो उथयमि त परेशानी चालू थी वई माना भाॼियूं वगै़रह हे सभु कटे करे रखियूं ऐं मसाला वगै़रह कटे रखिया मां चयो हो पीसे करे जल्दी जल्दी भाजी ठाहियां मूंखे ॿारहें हिकु ताईं रोटी पहुंचाइणी हुई त जेके जिन ऑर्डर ॾिनो हुयो उन्हनि खे किथे ॿाहिर वञिणो हुयो त मां हुननि खे तसली ॾिनी हुई तव्हांखे मां टाइम खां पहिरियों ई हूअ शइ पहुचाईंदसि त जीअं मां किचन में घुसयमि मसाला वगै़रह भाॼियूं सभु कटे ठाहे रखियूं ऐं हुनखां पोइ एॾी दिक़तु थी वई जो जेको कुझु करणु पई चाहियां लाइट बंदि थी वई त अंधेरे में हूअ करे न पई सघां त लेट पई थींदी वञे त मूंखे मनु में ईअं पियो थिए त हाणे मां हुननि खे ज़ुबान त ॾिनी आहे पर हुननि खे मां पहुचाए सघंदमि अलाए न पहुचाए सघंदमि मतां ऑर्डर न कैंसल थी वञे त मां हुअ जीअं तीअं करे थोरी देरि खां पोइ लाइट अची वई त हूअ मां जल्दी जल्दी करणु चालू कयो ऐं टाइम ते हूअ कूकिंग थी वई कूकिंग करे अञा वरी ॿाहिर निकतसि घरु खां उहे दॿा खणी करे त जाम बारिश जो मौसमु बारिश बि चए त मां अॼु पवां पोइ हाणे मां चयो हाणे छा कयां ऑटो रिक्शा लाइ हुते मां रस्ते ते ॿिठी हुयमि ॿिठी हुयमि रिक्शा न पई अचे आख़िर मां चयो कुझु ओला वगै़रह थी बुक कयां त जीअं जल्दी हुननि खे पहुचायां पोइ ओला बुकिंग कई ऐं वञी हुननि खे पोइ टाइम ते उहो सामान पहुचायो त हो ॾाढा ख़ुशि थी विया